असांजे स्कूल में वॾो ई किताब खानो हुयो जिते मां सिंधी किताब पढ़णु वेंदो हुयुमि उते अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि भाषाउनि जा किताब हुया पर वधीक में वधीक मां सिंधी किताबु पढ़णु पसंदि कंदो हुयुमि जीअं त मूंखे हिकु मुंहिंजो वड़ंदणु किताबु आहे सिंधी विया सिंध ॾिसणु ऐं उनखां पोइ मुहबत जी राह ते ऐं सिंधी विया सिंध ॾिसण जेको किताबु हुओ उनमें सिंधियुनि जे लाइ जेकि सिंध आहे उनजे लाइ सॼो विस्तार में ॿुधायलु हुयो उते हिकु हिकु प्रकार हिकु हिकु जॻह जो उनमें विस्तार सां विस्तार सां लिखियलु हुयो मूंखे उहो उहो वधीक ख़ासि वणंदो हुयो